पहले में अब में बहुत बदलाव है पहले लोग अपने सास ससुर का सेवा करते थे और साड़ी वगैरह धोते हैं थे और पैर दबाते हैं बहू लोग और अब की बहू कुछ नहीं करती हैं वो सास का मोबाइल वगैरह चलाती हैं और टी वी देखती हैं और पहले में अब में यही बदलाव है कि पहले की बहु सेवा करती थी सास का और अब की बहू लोग सेवा नहीं करती है वो लोग अपना अपना टीवी देखें मोबाइल देखें और इधर उधर करें और सेवा उवा अब कुछ लोग पहले के इसी से बहुत बहू बेटे थे तो भगवान मानते थे उन्हें और पूजा पाठ करते थीं और अब की बहू लोग हैं तो बहू अगर सास बोल दे की मेरा साड़ी धो दो या पैर दबा दो तो घमंडिया कर चल देती हैं हम से नहीं होगा ये सब और पहले की थी तो सब कुछ करती थी सेवा पानी कि सास ओस बोले चाहे चिल न चीखे चिल्लाये कुछ नहीं कर सकती हैं बहू और इसी से पहले पे अब में बहोत बदलाव है और ओ लोग टी वी उवी देखे मोबाइल देखे इधर उधर सिनेमा वगैरह देखिए सास का कोई बात नहीं मानता और पहले की बहू थी तो सब काम करती थीं उनको जो बोलती है सास वही सब करती है

बोलती बहू ये करो वो करो सुन लेती थी पहले का प्रभाव बोली व्यवहार अलग था अब की लड़कियाँ बहु हैं तो पढ़ी लिखी हैं उ लोग नहीं सुनती हैं कहती हैं हम इनका सेवां करें और पैर दबाएँ या कुछ भी करें और इसी से पूर्वूज का बोली व्यवहार सब कुछ बदल बदलाव आया है पहले में

उनको जो समझ में आए वो करती हैं और पहल पहले कि बहू थी तो वो सास जो कहती है वो करती हैं और अब की अब की नहीं

किसी को पुर पुरबूज और अब में बहुत अंतर है पहले सास कहे जो ये करो वो करो खाना बनाओ और चूल्हा वगैरह बरतन वगैरज सब कुछ करती अब कि बहू है तो कहती है नहीं हम लोग नहीं करेंगे सिर्फ मोबाईल ले लेती हैं और टी वी के पास जाती हैं यहीं सब देखती हैं सास लोग चिल्लाएँ बहू कहाँ है ये करना है वह करना है पहले तो सब कुछ सुनती थीं

पैर गोर जो कहें वह दबा दें और अच्छे से देखभाल करती थी सास वगैरह का और खाना पीना सही से देती देखभाल करती है कि बहू नहीं सुनती है किसी का चाहे कोई भी होए चाहे बड़े लोग चाहे छोटे लोग बहुत बहू अब पहले का थी त पहले की जो कहे सास लोग वही काम करती थी सास ससुर का इज्ज़त करती थीं बात मानती थीं अब नहीं कुछ नहीं कोई करता है

कि लड़की लड़का अब की बहुओं में या कोई भी हो अब में और पहले कि बात में बहोत अंतर है कि पहले कि बहुत ही सबका सेवा करती थी जो जैसा कहे करने के लिए वैसा करती थीं और अब कि यही अंतर है कि पहले में और अब में बहुत अंतर है इसी से पहले के पूर्वजों को लोग देवता मानते थीं अब के लोगों को कोई मान सम्मान नहीं देता है

नहीं इज्ज़त व्यवहार नहीं कर सकते हैं सास ससुर का और पहले के लोगों का पहले कि सास ससुर अपने सास की या सास कि सास का उसके और कोई है सब कोई का इज्ज़त करती हैं और मान सम्मान रखती हैं और अब तो लोग पैर छूने में भी शर्म खाते हैं कि हाँ हम उनके मेरी सास है तो पैर छूएँ ऐसा नहीं हो सकता है नहीं छूए ये सब काम हम से नहीं होगा

टी वी के पास जा और मोबाइल देखिए उस पर तो दिन बीत जाएगा उनका कहो तो दिन रात उसी में लगी रहेंगी

बुजुर्ग लोग हैं जो वो चिल्लाएँ अब कि कोई नहीं सुनता है मेरा बात और इसी से पहले की बात और अब कि पूर्वजों का कहना है कि ये भले अपने माँ बाप का सेवा और देवता मानते हैं अब कुछ कोई नहीं मानता किसी को इधर उधर करे अपना घूमे टहलें बस हो गया और सास लोग कहती हैं तो भी बात नहीं होती हैं बस घूमें टहलें अब उनको कुछ नहीं समझ में आता है टी वी देखेंगे मोबाइल देखें इसी से पहले में और अब में बहुत अंतर है

तो हम अपने बुजुर्ग लोग को फोटो वगैरह सब रख कर अब लोग पूजा करते हैं जो समझदार हैं अब भी करते हैं और नहीं हैं तो नहीं करते हैं और पहले के बुजुर्ग लोग थे ज़्यादा बात मानते सास का सेवा करे ससुर का सेवा करे उनका पैर दबाएँ

साफ सफाई करें उनका अच्छे से ध्यान रखें और उनको सबको सही से रखें अच्छे तरीके से उनको खिलाएँ पहनाएँ और उनका उनको वो लोग माता पिता ही नहीं बोलते हैं माता पिता को देवता भी बोलते हैं माता पिता के सेवा से ही सब कुछ सही है और अब कि बहू लोग तो कहते हैं हम इनका पूजा करें सास हो तो उनका चलें हम पैर दबाएँ पहले कि थी तो करती थी कुछ भी करती थी जो सास बोलती है वही करती थी अब की बहू लोग नहीं कर सकती हैं चाहे बा चाहे चिल्लाए साँस चाहे कुछ भी करे उनको नहीं करना है तो नहीं करना है और पहले के लोगों का आचरण व्यवहार उनका सब कुछ सही रहता था अब में इतना किसी के पास नहीं है तरीका किसको साथ कैसा रहना चैहिए कि सास है मेरी या ससुर है उसमें से नहीं आता है और पहले लोग अपने माँ बाप को देवता मानते थे और अच्छे ढंग से देखभाल करते थे सब कुछ सही तरीके से करते थे अब इतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि